जों माने रायजो जानायाव मोसौबो फिसियो बोरमाबो फिसियो अमाबो फिसियो दाउबो फिसियो जेबो फिसिजोबो जों दा बबेबा समाव ओरैबायदि जायो अमा फिसिनायाव बेमार जायै जायै थैजोबनो आराम्भ' खालामो खथ्थ'रखम माबानिफ्राय जों हस्पिटाल भेटेनारि हस्पिटालनिफ्राय मुलि लायो दौफैयो थेवबो हामा आंनियानो बेबाराव बार'था अमा एखेलेथारैनो थैजोबदों खासि भेरा बिमा फिसा गोनां थिग फिसा देरफुहांनाय एकेलेथारैनो बार'था थैदों आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथाबाव मोसौ फिसियो आं दा बरथ'मान मोसौ मानै दं आंहा बिमा फिसा दा मासे गाइया फिसा जाबायमोन नाथाय मा जाखो आथिं देंगुरा आहारखौबो सोबनो रोङा बेखौ हमै हमै आहारखौ सोबहोयो आं सोबनोबो रोङा दा बेबादि अबस्थायाव दङ मा खालामनांगौ जाखो सानब्लाबो सानख' हायाखैसै जों ना गाइखेर बायनानै रबरजों दौनायासो थिग जागोन ना मागोन आहारखौनो सोबनो रोङा आथिंआबो जोनोमनिफ्रायनो गेबें गसं हाया इसे खेंख्रादबसो गसङो दा भेटेनारि हस्पिटालावबोथ' माथो दौब्लाबो हामा इरिबाबो हामा दाउआबो बिदिनो जायो बेमार जाबाथाय जाबाय मुलि होब्लाबो हामा माबाबो हामा थिग थैनो फारि लाबाथाय लाबाय थाला स्लिम स्लाम थैजोबखायो दा बिदिनो अब'स्थायाव जों सोलिगासिनो दं उफाय गैया माथो खालामबावनो दे जोब्बाय आं फोजोब्बाय